हेलो विग रेस्टोरेंट हा मूंखे चार डिशूं ऑडर करणियूं आहिनि पालक पनीर चार वेज़ बिरयानी चार दाल पकवान अठ वेज कोरमा टे पंदरहां बटर नान ऐं वीह फुलिका सुठी तरह पैक करे मूंखे घर जी एड्रेस ते पहुं पहुचायो ऐं एड्रेस आहे मुंहिंजी फोर बी इलेविन नित्यानंद बाग़ कलेक्टर्स कॉलोनी माहौल रोड मुंबई साथ में बिल बि खणी अचिजो ऐं पैसा मां तव्हांखे मालु वठण खां पोइ पहुचाईंदमि ठीकु आहे चङी तरह सुठी तरह खणी अचिजो घर में महिमान आयल आहिनि हुननि जे लाइ खपे मूंखे ठीकु आहे ओके